हीअं त थाणा शहर में वॾी वॾी इस्पतालू आहिनि जंहिं में वॾियूं वॾियूं मशीन आहिनि जंहिं में डाक्टर मरीज़ जो रोग ॾिसी हुनजो इलाजु करे उन्हनि खे ठीकु कंदा आहिनि ऐं थाणा शहर में बि सरकारी इस्पातालू जाम आहिनि ऐं उल्हासनगर में छा सरवानंद हास्पिटल आहे जंहिं में मुफ़्त इलाजु थी थींदो आहे ऐं अखियुनि जो ऑपरेशन फ्रीअ में थींदो आहे जाते माण्हू अखियुनि जो ऑपरेशन कराए ठीकु थी वेंदा आहिनि